एह्दे बिच केह् दस्से दा कि असें इक जेह्की मतलब जिसी अस डोगरी च आखने होन्ने आं गड्डेदानी ते ओह्दे बिच केह् होना कि असें इक जगह् उप्पर जाना जेह्दा नांऽ ऐ ग्रुप ओला उबेर ऑटो ते असें उसी केह् करना कि ते ओह् असें उसी बुक कराना ते उसी जो जेह्का गड्डी चलाने आह्ला होगा ते असें उसी आखना कि तू जल्दी जल्दी पुज्ज साढ़े कोल ते भी असें चिर निं होई जा उस जगह पुज्जने गितै ते एह् गल्ल एह्दे बिच आक्खी दी कि तुसें अगर ओह् ड्राइवर चिर होई जंदा उस तुसें केह् करना असें केह् करना कि इक फोन कि तू जल्दी जल्दी पुज्ज ते असें इक जगह पर जाना ते नेईं तां साढ़ा नुकसान बी होई सकदा ते असें उसी ड्राइवर गी आखना कि तौल कर तूं साढे कोल पुज्ज ते असें इक बुक अगर ओला उबेर आटो कीती ते गड्डियै एह्दे बिच बेहियै ते असें जाना